हमरा यहाँ जे कि पार्टी छै पार्टीमे जे छै जे खाना पिना बनाबैके लिए जे छै जे अपनेँसे कारीगर जे हमरा चाही मानि लिअऽ कि ओहिमे जे छै नाश्ता पानी बनाबैके लिए जे कोना हेतै या कि अपने देबै तऽ कि रेटमे देबै पूड़ी भेलै सबजी भेलै कच्चा पक्का ई सबके कि रेटसे देबै जे अपनेँसे अगर हमरा जानकारी मिलि जएतै तऽ मानि लिअऽ कि अपनेँसे लेबै नहि तऽ कारीगर द्वारा जे छै जे हम बनबेबै जे उपलब्ध हेतै सस्ता पड़तै वएह काम जे छै हमरा करबेनाइ छै तऽ आइकाल्हिके जुगमे जे होइ छै तऽ पहिले जे छै जानकारी प्राप्त करि लै छै तऽ आदमीके ठीक रहै छै आओर नहि तऽ जे महगा पड़ि जाइ छै कच्चा रसगुल्ला पक्का ई सबके जे छै कि रेटमे मिलतै से अपनेँ जे बताबू ई बात बताबैके बाद जे छै तब जे सस्ता हेतै ओही आधारसे जे छै काम हेतै पार्टीमे जएतै मानि लिअऽ कि हेतै बनाबैके लिए तऽ अपना घरमे बनाएल जएतै आओर नहि तऽ छै खरिदके मँगाएल जएतै

अपनेँसे हम जानकारी लैके लिए चाहै छिए जे जानकारी मिलल रहतै तऽ जे सस्ता पड़तै ओहीसे काम हेतै